वीडियो टेलीविजन और प्रिंट मीडिया में आजकल सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही उपयोग होता है क्योंकि सभी चैनल अब हिंदी में टॉप शो नाटक वगैरह दिखाते हैं न्यूज़ वगैरह जो आती हैं स्टार न्यूज़ सहारा न्यूज़ आती हैं जो सभी चौबीस घंटे हिंदी शाम में ही समाचार आते हैं टेलीविजन पर जो हिंदी भाषा का सब से ज़्यादा उपयोग करते हैं इसके अलावा मीडिया में भी जो हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में जैसे खेल हैं संगीत हैं व्याप नाटक खबर आदि की जानकारी जो है हिंदी मैं ही मिलती है और हिंदी भाषा का जो सरल हिंदी भाषा हमारी मातृ भाषा इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेता पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ लेता गर्भ लोग घर पर बैठे बैठे लोगों को प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध हो जाती क्योंकि हिंदी सरल भाषा है जो व्यक्ति आसानी से समझ जाता हैं इस प्रकार जो मीडिया हैं वह भी हिंदी के विकास में भारत के शसक्त भूमिका के रूप में उभर रहा है